मेरा एक दोस्त था उसका नाम छोटे था ओ खिलाड़ी में मतलब कबड्डी बहुत अच्छा क्रिकेस खेलता था हम लोग छोटे भाई मेरे जो इस समय में हाई लेबल में हैं ओ मैं मेरे काफ़ी दोस्त सब मिलके कबड्डी खेलते थे इस टायम पे छोटे जो है मेरा दोस्त ओ हाई लेबल पे है अच्छा प्रसन्न किया अच्छे पोस्ट पे है कबड्डी अच्छा खेलता था वो खेलकूद में बड़ा माहिर था वो अच्छे तरीके से खेलता था बच्चपन से हम लोग कबड्डी खेलते आए हैं अब भी खेलते हैं छोटे भाई दूर दूर जाते हैं अच्छे जिलों में जाते हैं गोरखपुर हो गया दिल्ली हो गया कानपुर हो गया जहाँ जहाँ होता है कबड्डी वहाँ वहाँ सब हम लोग हम लोग का टीम है सब लोग हम लोग जाते हैं कबड्डी भी खेलते हैं हम लोग जितने बंदे हैं हमारे टीम के सब जाते हैं ओ भी कबड्डी अच्छे प्रेम से खेलते हैं हम लोग अच्छे प्रोसेस करते हैं मन भी लगता है क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग होते हैं और अपना जो टीम है सारे लोग उस टीम में शामिल रहते हैं एकजुट होके रहते हैं हम लोग मेल भाव से मेरा भाई और सबसे हाई लेवल पे है इसमें जिलावार जिला में उसका नाम है अपने प्रयागराज जिले का हाई लेबल पे है